مصحالہ پیسنے کے لیے لوگ مرد حضرات یا بچے جاتے ہیں جس کے گھر میں مرد حضرات یا بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کسی اور کو میل بھیج دیتے ہیں جس سے مصحالہ پیس کے آ جا سکتا ہے لیکن ابھی کے ٹائم میں میل جانے کا کانسپٹ تھوڑا کم استر پہ ہو رہا ہے کیوںکہ بیسیکلی ابھی سبھی گھروں میں مصحالے پیسنے کی مشین آ چکی ہے ٹیکنالوجی بہت ہی آگے جا چکی ہے جس کارن لوگ میل میں جانا تھوڑا کم کر چکے ہیں اور الیکٹریسٹی نہیں ہونے کے کارن س لوگ میل میں جانا پسند کرتے ہیں اگر الیکٹریسٹی ہوتی ہے تو لوگ مشینوں سے مصحالہ پیس لیتے ہیں جن جن جن مشینوں کا اپیوگ پہلے کے زمانے میں کیا جاتا تھا میل کا اپیوگ پہلے کے زمانے میں کیا جاتا تھا لیکن ابھی کے زمانے میں میل کا اپیوگ بہت ہی نا کے برابر کیا جاتا ہے مصحالہ پیسنے کی ابھی بہت ہی اچھی اچھی مشین آ چکے ہیں جس کارن لوگ عورتیں گھڑ میں بھی مصحالہ پیس سکتی ہیں سیل پہ پیس سکتی ہیں اور زیادہ میل جانے کی اب ضرورت نہیں پڑتی لیکن میل جانے سے بچے ہی بچے یا مرد ہی میل جاتے تھے نہ کہ عورت اب لیکن عورت میل عورت گھر میں ہی اب مصحالہ پیس سکتی ہے اس کو بچوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ہی آگے جا چکی ہے